आंनि मोजां मोनसिननाय बर' लिरगिरिनि मुंआ प्रमद चन्द्र ब्रह्म प्रमद चन्द्र ब्रह्मवा अलंबार हाथरखि हाला मुश्रि आरो सानस्रि लाइसि सुजुनानै गोबां बर' लिरगिरिफोरखौ फोर जोनोम जाहोनायनि खाबुखौ होलांदोंमोन प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ दैबाज्रुम मुंनि खन्थाइखौ लिरदोंमोन